पिछले दस दिनों में मैंने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा जिसका मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि मोबाइल फ़ोन मैंने ओपो का ख़रीदा है और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया क्योंकि वो मेरे मन पसंद काले कलर का है और उसकी उस में गतिविधि करने में मुझे काफ़ी आनंद आया क्योंकि मैं मोबाइल फ़ोन से मेरे दूर बैठे घर वालों रिश्तेदारों से बात से बात कर सकती हूँ उन से अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ साझा कर सकती हूँ अपने बारे में बता सकती हूँ उन के बारे में जान सकती हूँ और मोबाइल फ़ोन में आवाज़ भी काफ़ी अच्छी आती है अगर कुछ मुझे अपनी आवाज़ में भेजना हो या फिर मुझे घर वालों से कुछ मंगाना हो तो मैं काफ़ी आसानी से वो मंगा सकती हूँ और साथ ही साथ मैं मोबाइल फ़ोन में बहुत कुछ सर्च कर सकती हूँ क्योंकि आज कल पढ़ाई की सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन से आसानी से मिल जाती हैं मुझे कुछ भी सर्च करना हो तो मैं मोबाइल फ़ोन से कर सकती हूँ मुझे कहीं भी बैठ के अगर मुझे पैसे किसी और को भेजने हैं या फिर किसी से मंगाना है तो मैं वो काम भी आसानी से मेरे फ़ोन से कर पा रही हूँ क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ तो मुझे पैसों का लेन देन करना पड़ता है तो वो मैं मेरे घर वालों से आसानी से मोबाइल फ़ोन के थ्रू मंगा सकती हूँ